ہندوستانی نقل و حمل کا نظام کافی اچھا ہے اور اس کے درپیش کچھ موجودہ چیلنجز اور مواقع یہ ہیں کہ یہاں الگ الگ طرح کے لوگ اور الگ الگ طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں جن کو ایک ہی جگہ لانا ایک اہم کام ہوگا